नमस्ते वन्दना जी मेरा ओ पिड ओ पेट्रोल पम्प का वह खराब हो गया है लटकाने वाला तो पे वहाँ पर है क्या कोई मैकेनिक है कोई अच्छा तो कितना पैसा लेंगे पाँच सौ इतना महँगा यार मैंने बहुत जगह देखा नहीं हो रहा है तो इक बहो इतना महँगा है तो मेरे पास इतना बजट भी नहीं है थोड़ा हिसाब से पूछकर बताइए थोड़ा पूछकर बताइए बजट उजट में हो जाए तो अराम से हम आ रहे हैं अभी मेरी या थोड़ा कम उम करवा दीजिए इतना बजट है नहीं अभी फिलहाल गा ओ खराब भी हो गया है बनवाना भी है पूछ लीजिए जितना करवा दे जितना कम में करवा देंगे उतना ही ठीक रहेगा मेरा काम हो जाएगा इतना हाँ अभी तो टाइम नहीं है उतना आने में थोड़ा टा टाइम लगेगा नहीं ओ उनको नहीं भेजेंगे भाई को हम खुद ही आएँगे नहीं नहीं हम किसी को भेजेंगे नहीं हम खुद आएँगे तो अभी साढ़े चार सौ फ़िर भी बहुत ज़्यादा है थोड़ा कम करवाइए न हम मेरे मैं एक दो जगह पूछी हूँ इतना तो नहीं बोले कम ही बोले क्या दस बीस रुपया क्या होता है

तो फ़िर कहाँ पर है यह तो हम कहाँ पर आएँ ठीक है फ़िर हम आएँगे आप बात करके रखे रहिएगा हाँ ठीक है हम पैसा लेकर आएँगे क्योंकि मुझे भी बनवाना है काम है ठीक है फ़िर ठीक है ओके